بجلی ہمارے گھر اٹھارہ گھنٹے رہتی ہے گرمیوں کے موسم میں اس کا سخت ضرورت ہوتا ہے بجلی جو ہے اگر گرمی کے موسم میں کٹ جائے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے گرمی لگتی ہے اور سارے مخلوق کو گرمی لگنے لگتی ہے تھنڈیوں کے موسم میں بجلی کا ضرورت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں پنکھا چلانے یا فریز میں لائٹ دینے کے لیے اس کا کوئی ضرورت نہیں ہوتا ہے بجلی جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ بجلی سے ہم گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں پنکھا چلا لیتے ہیں کوئی بھی سامان جو فریج میں رکھتے ہیں اس سے وہ خراب نہیں ہوتا ہے اور اس میں ہم کولر بھی چلا سکتے گرمیوں کے موسم میں بجلی ہر جگہ ضرورت کے لیے ہوتا ہے بجلی جو ہے ہمارے لیے بہت آرام دایک ہوتا ہے اور بجلی کٹ جانے کے بعد سبھی کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ گرمی لگنے لگتی ہے بجلی سے ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں بجلی رہنے پر ہم ہر جگہ جو ہے اے سی پنکھا کولر یہ سب چالو کر سکتے ہیں ہم بجلی سے ہم الیکٹرک کام بھی کر سکتے ہیں بجلی رہنے پر ہم ہر چیز کر سکتے ہیں